हैलो हैलो आप पेंटर बोल रहे हो हमारे यहाँ दो रूम है दस बाइ दस के पेंटिंग करना है कितना पैसा लोगे दो हज़ार यह तो पैसा तो ज़्यादा ही हो रहा दस बाइ दस के अय सुनिए सुनिए दस बाइ दस के है तो आप दो हज़ार कैसे ले सकते हैं थोड़ा कम कर लीजिए ना

हाँ पंद्रह सौ ठीक है तो पाँच सौ कम कर लीजिए तो पंद्रह सौ हम आपको दे देंगे तो कब आ रहे हैं आप पेंटिंग करने हमारे यहाँ

हाँ ठीक है समथिंग बारह बारह के करीबन आ जाना ठीक है